नमस्कार जी मै जी अहाँ के बाजि रहल छिऐ जी कुन्दन जी कहिऔ जी जी जी अपन होटल छै कहिऔ हम अहाँकेँ केना स्वागत कए सकै छी की सेवा कए सकै छी अच्छा अहाँकेँ रूम चाही जी कुन्दन जी हमरा पास सिर्फ एक रुम एविलेबल यऽ कहिऔ अहाँकेँ केहन चाही जी दुनू छै जी जी अगर मतलब अहाँ अकेला आबै छियै तहन तऽ सिन्गल रुम लऽ लिअ अगर अहाँ मतलब भाभीजीके साथ आबै छियै तऽ डबल रुम लए लिअ

रुमके व्यवस्था बहुत नीक यऽ सब किछु अहाँकेँ क्लीन मिलत एसी लागल यऽ तकर बाद एयर प्यूरीफायर लागल छै बाथरुमे टॉयलेट जे यऽ ओ पुरा नीट आ क्लीन यऽ बहुत नीक साफ सुथड़ा यऽ तकर बाद ओकर आलावा हम अहाँकेॅं सुबहके जे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट छै ओ हम सब फ्रीमे देल जा रहल छी कुन्दन जी अहाँकेँ लिए स्पेशल जी कुन्दन जी जी लन्चके लिए अहाँकेँ अपन पे करऽ पड़त ओकर अहाँकेँ मेन्यू छै ठीक छै लेकिन ब्रेकफास्टमे जे छै हमसब जे देब ओहिके मेन्यू फिक्स छै ठीक छै लेकिन अहाँ लन्चमे अपना अकॉर्डिंग मेन्यू अपना अनुसार मेन्यूके चुनि सकै छियै लेकिन अहाँकेॅं ओ पे करऽ पड़तै अपन कैफेटेरिया छै जइऔ खाना खइऔ बहुत नीक खाना पवित्र से बनाबैया साफ सुथड़ा से बनाबैया जी कुन्दन जी जी बिलकुल एहिमे अहाँकेॅं एक रति नहि करऽ पड़त हमसब जे छै ने क्वालिटी क्वांटिटी आओर सफाइ एहिसँ कोनो भी कम्परमाइज नहिकरै छी हम चाहै छी कि अपन जे ग्राहक छै जे कस्टमर छै अहाँ एहन आदमीकेँ नीकसँ नीक सुविधा दियै जाहिसँ कि हमरा अपनो मतलब हमरा सेबके भाव सम्पन्न होइ आ हमर होटलके भी नाम राइज करै जी अपन पता लिखिऔ लिखिऔ विलेज एन्ड पोस्ट सुखपुर जी लिखलियै तकरा बाद लिखिऔ जिला सुपौल ठीक यऽ स्टेट बिहार तकर बाद अहाँकेँ जे लैण्डमार्क दए रहल छी जे बड़ा फेमस जगह यऽ एतुका ठीक छै सुखपुर हाई इसकुलके बगलमे अभिनव रेस्टोरेन्ट छै ठीक छै ओतऽ आबिऔ जी जी जी जरुर जरुर अहाँकेँ सेवाके लिए हम हर चौबीस घण्टा ट्वेन्टी फोर इन्टु सेवेन एवलेबल रहबै कुन्दनजी की बात करै छियै अहाँ एते दूरसँ आबि रहल छियै हमरा होटलके अहाँ चुज केलियै यऽ ठीक छै तैं कोनो नहि एकटा फीडबैक चाही हमरा अहाँसँ हमर होटलके नम्बर अहाँकेॅं केनाकऽ मिलल जेनाकि अहाँ कतऽ से जानलीयै हमर होटलके बारेमे अच्छा गुगल पर भेटल जी धन्यवाद धन्यवाद हमरा चुज करैके लिए कुन्दनजी अहाँकेँ बहुत बहुत आभार आ धन्यवाद अहाँ जल्दी आबिऔ हम अहाँकेॅं इन्तजार कऽरहल छी जी धन्यवाद